हिकु लखु ॿ हज़ार पंज सौ छह अठ लख पंजा्हु हज़ार सत सौ अठ छह हज़ार सतेतालीह पंज लख सत हज़ार अठ सौ टे लख चारि हज़ार नव सौ ॿ